हैल्लो हां जी सतीश कुमार जी बोल्ला दे ऐं आं ते मिगी सनाओ कि थोआड़ी बच्ची कीह् नी पढ़दी ऐ हैं कीह् नी पढ़दा थोआड़ा बच्चा कीह् नी पढ़दा पढ़ाया करो पढ़ाया करो ना अपनें बच्चें गी इयां मज़ाक बनाईयै रक्खे दा कीह् नी पढ़दा काह् नी पढ़दा ते कदूं दा पढ़ायाकरो उसी तुस आक्खै कीनी लगदा मारा करो हां थोह्ड़ा ते मारा करो उसी ते